جی ہاں میں اپنے علاقے میں بہت سی ٹریول کمپنی سے واقف ہوں جیسے کہ ہند ٹریولز گنگا ٹریولز دہلی ٹریولز اور ان کی خصوصیات یہ ہیں ٹکٹ بکنگ ٹریول ایجنسی مسافروں کے لیے ہوائی جہاز ٹرین اور بس کے ٹکٹ بک کرتی ہیں ہوٹل ریزرویسنس یہ ایجنسیاں مختلف مقامات پر ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں رہائش کا انتظام کرتی ہیں ٹور پیکجز ٹریول کے ایجنسیز مختلف مقامات کے ٹور پیکجز فراہم کرتی ہیں جو مسافروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور مختلف مقامات کو ایک ہی پیکج میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں ویزا اسسٹنس یہ ایجنسیاں ویزا کے لیے درخواست دینے اور اس کے لیے ضروری دستاویز فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں ٹریول انشورنس مسافروں کو سفر کے دوران کسی نہ کسی نقصان سے بچانے کے لیے ٹریول انشورنس بھی فراہم کرتی ہیں گائڈڈ ٹورس مختلف مقامات پر لوکل گائڈس فراہم کرتی ہیں جو مسافروں کو مقامی تاریخ اور مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کسٹمائز ٹریول پلانس مسافروں کی ضرورت اور پسند کے مطابق مختلف سفر کے پلانس تیار کرتی ہیں ٹریول ایجنسیز مسافروں کو آسانی اور راحت فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے سفر کا پورا لطف اٹھا سکیں